जौगा गासिनो दङ दानाय लुनाय आरो सेल्प हेल्प ग्रुप आव आवगायगासिनो दङ जोंनि एक नम्बर थुक्राझारआ मोजाङैहाय मावगासिनो दङ सेल्प हेल्प ग्रुप आवलाबो जेनाखै मावगासिनो दङ दा माबा दानाय लुनायावबो जेनाखै दायो आरो इंकाम खालामनानै सि जोम ओरैबादि फानो आरो लाबोयो खुन्दुं बायो आरो उइभिं मोनसे दङ एक नं थुक्राझाराव बेवहायनि आइजोफ्राबो ग्रिद ग्रिदयै मावगासिनो दङ सि दायो लुयो फानो अर'नाइ माफ्लार दख'ना साद्रि जि नांगौ सि दायै लुयै फानो दख'ना बिदुन बेफोरखौ दायै लुयै फानगासिनो दं इंकाम खालामगासिनो दङ बेफोरजोंनो सलि सलिगासिनो दं न'खरफ्राखौहाय देभलफ खालामगासिनो दं जोंनि थुक्राझारनि आइजोफ्रा जेरावबो जेनाखै जेरावबो मावगासिनो दं हाबा हुखायाव बाबो ग्रिद ग्रिदयै मावहैयो मैगं हाहैयो बेफोरबादि मावगासिनो दं ना गुरै गुरैबो लाबोयो जोंनि आइजोफ्रा गोबांथार मोनबोयो बेफोरबादि आरो बेफोरबादि मावगासिनो दं